ई जे हमर गाँवके तारा स्थान छै ई तारा स ई तारा स्थान जे छै ई तऽ बिहारमे प्रमुख छै आ ई महत्वपूर्ण छै आब तऽ भारतोमे हेतै किएकि एतय महत्वपूर्ण छै की देशो विदेश सभमे हमर तारा मायके ई चर्चा भऽ रहल छै से की ओकर बारेमे जे हम चर्चा हम चर्चा करै के लिए चाहै छी ई चर्चा अहाँ सुनू ई जे मण्डन मिश्रके स्थान ई मण्डन मिश्रके जे धरती छियै एहि पर जे तारा माय छै ई तऽ मण्डन मिश्रके धरती छियै विद्वानके धरती छियै एहि पर तऽ ई महिषीमे तऽ बड़का बड़का विद्वानके वासा सभ रहै छै से हम जे अहाँके कहै छी तारा मायके बारेमे एक मतलब एकटा पेड़ रहै जेकर नाम रहय पीपलके पेड़ ओ पेड़सँ ओ पेड़मे तारा मतलब ओ पीपरके जे गाछ रहै ओ गाछमे तारा माय रहै मतलब जे केकरो पता नहि रहै एक दिन गाय चरै लए गेलै ने तऽ ओ मतलब ओकर दूध जे रहै गायके ओ अपने आप बहल जाइत रहै तऽ लोकसभ बुझलकै हमर गायके दूध कतौ चलि गेल आ दूधो ने होइत रहै से एक आदमीके सपना देलकै ओ रहै राजा दरभङ्गा राजा दरभङ्गा जे छै मतलब ओकरा सपना देलकै राजा दरभङ्गा मतलब ओ राजा जे छै कहलकै कि जे एतय तारा माय छै आ एकरा हम उखारयके कोशिश करबै तारा मायक जहन ओ मतलब पता लगोलकै जे कतौ छै तारा माय तऽ ओ देखलकै एगो पीपलके कोइ आदमी अनजान आदमी ओ पीपलक गाछके काटैत रहै ओहिसँ अपने आप खून बहै लगलै ओ खूनसँ ओ देखलकै की एकटा मुँह छै आर मतलब देहसभ छै निकलल कारी कोयला छै जै से की तारा केकरो पता नहि रहै जे एहिमे तारा माय छै ओहिसँ अन्जानमे तारा मायके एगो हाथ कटि गेलै आ ओहिमे सँ कनिटा नाको कटि गेलै जेकराकी आधे अधे परसँ काटब बन्द कऽ देलकै आ तारा मायके पएर जे छै ओ पएर अखन तक कतौ पता नहि चललै हँ ओ पएर नकली छियै बनेलकै हँ आर जे जे आ बहुत महान ई स्थान छै जकर की चर्चा भऽ रहल भऽ रहल छै